अस जदूं ड्रैवरी करने होने आं ते साह्नूं जेह्ड़ा फोन ऐ एह् निं चलाने चाहिदा ड्रैवरी करदे होई साह्नूं असें फोन जदूं ट्रैवल एजेंसियां न जेह्ड़ियां इ'नें साफ मना कीता दा साह्नूं कि जदूं तुसें गड्डी चलानी ऐ ते फोन निं लाना कन्न कन्नै ते टूरिस्ट लोकेशन ते जा के जेह्ड़ा ऐ अपना काल जेह्ड़ी ऐ एह् निं चुक्कनी ऐ फ्ही ते ट्रैवल एजेंसी जदूं कम्प्लेन करदी ऐ ड्रैवर आस्तै ते ओह् इना नू बोलदे न ड्रैवर नू के अपना फोन जेह्ड़ा तुसें अनरीचएबल करदो ते साह्नूं जदूं असें ड्रैवरी करनी होंदी ऐ ते साह्नूं आपूं गै फोन निं चलाना चाहिदा ओह्दे कन्नै एह् होंदा कि केईं बारी असें फोन कन्न कन्नै लाए दा होंदा ऐ केईं बारी अग्गूं गड्डी आई जंदी जां कोई इन्सान अग्गें आई जंदा ते एक्सीडैंट बी होई सकदा ऐ साढ़ी जान जेह्ड़ी ऐ एह् बी जाई सकदी ऐ कन्नै ट्रैवल जेह्ड़े बैठे दे होंदे न लोग उं'दी बी जान जेह्ड़ी ऐ खतरे च जाई सकदी ऐ ते इस आस्तै साह्नूं जदूं असें ट्रैवल करना होंदा ऐ ते साह्नूं जेह्ड़ा फोन ऐ एह् अनरीचएबल करी ओड़ने चाहिदा ऐ ओह्दे वास्तै एह् जेह्ड़ी ऐ साढ़ी सेफ्टी ऐ